ہیلو سپر مارکیٹ میں ابھی کچھ آڈر کی تھی جیم بریڈ اور انڈے آڈر کی تھی اور مجھے اس میں کچھ اور شامل کرنا ہے مجھے ماونیز دہی اور گل مل کھلا کے دے دیجیے پلیز میرے گھر پر برائے مہربانی